हिंदी भाषा जो बोलने वाले लोग हैं वह क्योंकि बचपन से ही अपना हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं तो उसको हिंदी भाषा बोलने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है लेकिन जैसे उसकी लाइफ में किसी अन्य व्यक्ति जिसको हिंदी बोलते नहीं आता उसके साथ पाला पड़ गया तो यदि हमको सिचुएशन पहले से पता होती है कि इसको हिंदी भाषा नहीं आती है तो हमारे देश में ऐसा उसके साथ ऐसा जुगाड़ करके रखते हैं कि उसको उस देश की भाषा भी आए और उसको हिंदी भाषा भी आए तो वह ट्रांसलेट करके उसको बता दे जैसे कुछ कार्यक्रम होता है कोई ट्रेनिंग होती है किसी भी प्रकार की जैसे सामान्य बातें हो रही हैं आजू बाजू में तो उसके साथ तो ट्रांसलेट रहेगा और वह सुनेगा और उसको उसकी भाषा में वह बात बताएगा तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इसका आसान तरीका यह चुना गया है कि उसको हिंदी भाषा बोलने या समझने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो